प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा बस ठीक ठाक छै अहाँके ठीक ठाक छै दऽ दऽ बाबा यौ दोकान पर एलियै हन अहाँके चप्पल लै के हय बढ़िआँ बढ़िआँ देखियौ ने बढ़िआँ क्वालिटीके लैके छै तऽ ठीक ओसब निकाल लियौ तऽ कै कै रूपैआ के छै बतैयौ तऽ लेदरबला कतेक कतेकके छै लेदरबला आ ओहिसँ आओर बढ़िआँमे देखैयौ निकालियौ बढ़िआँ बढ़िआँ चप्पल निकालियौ देखिए सेंडिलमे कतेकके पड़तै सेंडिलमे हजार रूपैआ आ यौ बाबा सेंडिलके दाम अहाँ बहुत कहैत छियै थोड़ा कम बेस करियौ ओतेक दामके तऽ जेबियोमे तऽ पैसा होइके चाही ने आयँ यौ बाबा आयँ यौ बाबा लेदरबला चप्पल लेबै तऽ ठंडी गरमीमे सड़िए जेतै ठंडीमे पहिनके कोन फायदा होयतै फेर हबाइ चप्पल आर नहि छै ओ कतेकके छै हँ अच्छा अच्छा हँ ई सब साठिए पैंसठिमे आ एहिसे आओर कनी देखियौ सए डेढ़ सए तक हो जाइ हँ ई चप्पल अच्छा हय तऽ कतेकमे देबै डेढ़ सए मे हँ देखियौ हँ देखलिए ई चप्पल होइत छै पैर देखियौ आब पहनिके होइत छै कि नहि अच्छा ठीक हय बाबा तऽ एक सए दशमे दऽ दहऽ ने पैसा कमे अइ जेबमे नहि नहि देखहो ने दऽ दहो तऽ होइ जेतै हँ तऽ ठीक एक सए दश दियै चल ठीक हय तऽ ठीक हय चप्पल दियू फिर एक सए दश रूपैआ दै छी लिउ नहि एक सए दश बला दऽ दियौ ठीक हय अबियौ